हमारे क्षेत्र में बदलती जलवायु कृषि को निम्न प्रकार से प्रभावित करती है जब बाढ़ बाढ़ की मात्रा हमारे क्षेत्र में सब से ज़्यादा है और चक्रवात और सर्दी तो इस प्रकार से यह हमारी कृषि को निम्न प्रकार से प्रभावित करती है जब बाढ़ आती है तो बाढ़ हमारे खेत बाढ़ की वजह से हमारे खेतों में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है और कई बार तो मिट्टी स्खलन की वजा से यानी भूस्खलन की वजह से हमारे खेत ख़राब हो जाते हैं जिस वजह से हमारी कृषि में बहुत प्रभाव पड़ता है और बात की जाए जलवायु कृषि तो यह हमेशा से ही हमारे क्षेत्र में बना ही रहता है और हमें इनके विपरीत ही काम करना पड़ता है तब जा कर हमारी कृषि हो पाती है